ओइ औ गेसखोलाय आं होयो इनिफ्राय बबेयाव हैनांगौ ए बेरगाव आस्सा आस्सा हैनायालाय लांनो हागोन आं बेखोनो रोगाखायो आरो आं दा बै गेस अफिसावनो दंखायो गेस लांनो थाखाय होमब्लाथ' खैथा जाखो बार'था जाबाय आं एकथासोआव लांनो हागोन औ एकथासोआव मोनहैगोन आंथ' माबा लायोलै एखस' बिस थाखा लायो अ भाराखौ औ एदि आरो मालायफ्राबा बेसे लायो इखो आं मिथिया दा गामिखो मिथियो बेरगामि होननानै खिन्थु न'खो मिथिया नों माबा मोनसे सेन्टाराव थादो बै मा सेन्टार होनना बुङो इखो मिथिगो आङो दखानबो दङ ना ओमफ्राय मोनबेसे नांगौ मोनो मोननायालाय

दे दे जागोन दे दे खालामनो हागोन दे आं मोनहैबोला औ औ औ दे जागोन दे होमब्ला ना दे